کچھ توہمات ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ ہمارے علاقے میں رائج ہیں اور لوگ اس پر بہت ہی زیادہ پختہ یقین رکھتے ہیں جیسے یہ کہ اگر کوئی انسان کوئی گاڑی خریدتا ہے اور وہ گاڑی اگر پہلے ہی دن کہیں لڑ گئی یا ٹھک گئی تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس گاڑی میں سفر کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے آگے کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے اس کے زندگی کے لیے یہ گاڑی خطرہ بن سکتی ہے یہ تہمت بہت ہی زیادہ رائج ہے اسی طریقے سے اور ہے کہ گاڑی کے آگے پیچھے وہ دوسری دوسری چیز چپل وغیرہ لٹکا دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ بھی ان کے دماغ میں ایک وہم چلتا ہے کہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں تو وہ کاجل لگا دیتے ہیں چاروں طرف آنکھوں میں وہ بہت ہی زیادہ زیادہ کہ دوسروں کی نظر نہ لگے اس پر اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ ہمارے علاقے میں کہ جیسے کوئی گاڑی اگر جا رہی ہے کوئی بائک والا ہے یا رکشے والا ہے یا فور وہیلر والا ہے اگر وہ جا رہا ہے اس کے سامنے سے اگر کوئی بھی بلّی گزر گئی اور خاص کر کے کالی بلّی گزر گئی تو جا کر کے وہ گاڑی اب آگے نہیں بڑھائیں گے اس راستے سے نہیں بلکہ سائڈ سے نکل جائیں گے کہیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر دیے ہے بلّی نے راستہ کاٹ دیا یہ اب ہماری زندگی میں اچھا نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے علاقے میں بہت زیادہ رائج ہیں اور لوگ اس پر بہت زیادہ یقین بھی رکھتے ہیں اس اسی طریقے سے اور بہت سارے توہمات ہیں جس پر لوگ یقین رکھتے ہیں